मधुबनी आ एना कही जे मिथिला मे नाटकक एगो अहम भूमिका अछि लोकके एक दोसर से जोड़य के हमसब बच्चे सॅं नाटक देखैत आबि रहल छी आ कनी पैघ भेलहुॅं नेना सॅं छेटगर भेलहुॅं तऽ नाटक खेलायओ लगलहुॅं अखनो बहुत एहन ठाम अय जे विभिन्न पर्व त्योहार मे छठि आदि मे नाटक खेलल जाइत अछि आओर स्थानीय कलाकार एकरा बहुत नीक जेकाॅं बिना कोनो प्रशिक्षण के एते नीक जेकाॅं खेलाइ छथिन जे लोकसब एकरा तरफ बहुत आकर्षित होइत अछि आओर सबसे पैघ गप जे एहन तरहक कार्यक्रम लोकके एकठाम जोड़ैत अछि एहि दुआरे जे अकेले या दू आदमी या चारि आदमी मिलके करय बला काज छै नहि एहिमे समाजक सहयोग के आवश्यकता होइ छै तहिना किछु एहन खेल अछि जे मधुबनीके पहचान अछि मधुबनीके स्थानीय लोकलैटीमे ई भेटल जाइत अछि जेना कबड्डी आब तऽ शहरी खेल सेहो बहुत तरहक आबि गेल अछि लेकिन हम कबड्डी के बारे मे कहब जे स्थानीय स्तर पर जे कबड्डी के प्रतियोगिता सब होइया ओहिमे बहुत सारा लोक सब ओहिमे शामिल होइ छथि आओर अपन अपन टीम अपन अपन लोकके लऽ के ओहिमे प्रतियोगितामे शामिल होइ छथि आओर एहि आयोजक जे होइ छथि या विभिन्न गाममे एकर आयोजन करायल जाइत छै विशेष कोनो उत्सव पर कोनो त्यौहार पर मेला कतौ लागल कोनो पर्व त्यौहार मे तऽ ओहिसब मे सेहो कबड्डी के आयोजन करायल जाइत छै आओर एहिसँ विभिन्न गामक लोक विभिन्न समाजक लोकके एकठाम बैठ कऽ ओकरा देखलक आ लोकमे आपसी सौहाद्र बढ़ै छै ओना कबड्डी आपसी प्रतिद्वंदिता के खेल छियै लेकिन ठीक एकर उलट ई एक दोसरा मे सोहाद्र सेहो बढ़बै छै